اردو زبان کا موازنہ دوسرے زبان سے بالکل کیا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہے اور ہر زبان کی اپنی الگ ساخت ہوتی ہے الگ پہچان ہوتی ہے اس کی اردو زبان کی بات کریں تو اس کا وجود جو ہے ہندوستان میں ہی ہوا ہے لیکن اس کے جو ہے فارسی عربی اور ترکی کے اثرات سے یہ بولی جو ہے اثرات کے ملاپ سے جو ہے وجود میں آئی دیگر زبان میں بھی جو ہے اب مختلف زبانوں سے ہی وجود میں آتی ہے جیسے انگریزی زبان کا لاطینی زبان سے اور جنمنک سے جو ہے کافی متاثر رکھتی ہیں اردو زبان کے لکھائی لکھائی بہت مختلف ہوتی ہے دوسرے زبانوں کے مقابلے میں نا اس کا جو ہے رسم الخط جو ہے وہ نستعلیق ہوتی ہے اور اس کا جو فارسی سے کافی متاثر ہے یہ دیگر زبانوں کی جو ہے رسم الخط جیسے انریزی انگریزی کا ہم لیتے ہیں ان کا رسم الخط جو ہے رسم الخط وہ رومن ہوتی ہے اردو ادب کا ادب اور شاعری میں کافی اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ ہمارے بہت سارے شعرا اس میں آئے ہیں اور ادیب بھی آئے شعرا میں ہم نے غالب کو لے لیں میر کو لے لیں اور امیر خسرو کو لے لیں اور ادیب میں ہم نظیر احمد نظیر احمد کو لے لیں اور اکبر الہ آبادی کو لے لیں اس طرح بہت سارے ادیب ہیں اردو میں کافی اہمیت کے حامل ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں جیسے انگریزی میں شیکسپیئر ہو گیا جان ملٹن ہو گیا کافی اہمیت کے حامل ہے گرامر اور ساخت ان کی جو ہے بہت مختلف ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں اردو میں پیچیدگیاں ہوں گرامر میں اور اس میں فیلو پہ تصریفاتی نظام کی وجہ سے اس میں پیچیدگی ہو لیکن دیگر زبانوں میں بھی پیچیدگی ہوتی ہے فرانسی زبان میں جنس اور اعداد کے مطابق جو ہے اسما کی تصریف ہوتی ہے اور تلفظ اور ادائیگی کے معاملے میں بھی اردو جو ہے کافی خوبصورت تلفظ اور ادائیگی کی زبان تلفظ اور ادائیگی سے بھی جو ہے ان کو ہم مختلف کر سکتے ہیں کیوںکہ اردو کے بارے میں کافی مشہور ہے کہ اردو ایک میٹھی زبان ہے اردو ایک جو میٹھی زبان ہے جوکہ عربی سے متاثر ہے دیگر زبانیں بھی ہے لیکن اس کا ثقافتی اثرات مختلف اداروں میں ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور سے اس کا رشتہ ہے اور واقعی اس کا ادبی میں فلمی انڈسٹری میں ہو گیا موسیقی میں ہو گیا اس کا بہت اہم رول ہے اگر ہم ان کا موازنہ کریں تو جیسے اردو زبان کو دوسری زبان سے موازنہ کریں تو ان کا کافی الگ الگ مختلف اداروں میں کہہ سکتے ہیں جیسے تاریخی پس منظر سے ہو گیا رسم الخط سے ہو گیا ادب ادب میں ہو گیا گرامر ہو گیا تلفظ ہو گیا ثقافتی اثرات یہ سب جو ہے اس سے ہم موازنہ کر سکتے ہیں اردو زبان کو دوسری زبانوں سے